हाणे असां पंहिंजे ऑफ़िस में हिकु शुगर पॉप कम्पनी जो हैम्पर घुरायो हुओ हुन हैम्पर जे बारे में ॾाढी सुठी ख़ासियत इअं हुई कि असां हुन में लिपस्टिक नेलपेंट आइलाइनर काजल जहिड़े कलर जो असांखे खपे असां उहो हुन में चुने सघियांसीं जॾहिं मां नेलपेंट पंहिंजे हथनि में लॻाई घटि में घटि सत ॾह ॾींहंनि लाइ हूअं नेलपेंट जो कलर हलियो ऐं जेको बि मुंहिंजे हथनि खे ॾिसे पियो सभु हिकु माण्हू हुनजी तारिफ़ पियो करे काजल बि जाम सुठो कलर ब्लू कलर जंहिं में अखियुनि ते लॻाइण खां पोइ अखियूं जाम सुठियूं पेई लॻनि हुनजे अलावा जंहिं महिल असां उहा हेम्पर घुरायो त उहे गुलाबी बॉक्स में आहियो उहो बॉक्स बि ॾाढे सुठे तरीक़े सां लिखियल हुओ हुन में इहो अख़र लिखियल हुओ कि असां तव्हांजे जाम शुख़्रगुज़ार आहियूं त जंहिं महिल कंहिं खे हीअं तोहोफ़ो मिलिंदो त जाम सुठो लॻंदो हुन माण्हुनि खे असां वापसि हिन प्राडक्ट खे ज़रूरु घुराईंदासीं ऐं इहो इस्तेमालु करे असां ॾाढा ख़ुशि थियासीं